क'क्राझार जिल्लायाव मिथिंगायारि आरो आबहावायारि जेंनाफ्रा जाहैबाय दैज्लां बोथोर फैयोब्ला दैनि दैबाना जायो दैबानाया बोथोर फैयोब्ला क'क्राझार जिल्लायाव दैबाना जानायनि खारनानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लायाव मानो होनोब्ला गोबां ड्रेन बायदिसिना आरो गोबां रोखोमनि दखान आरो गोबां रोखोमनि बायदिसिना गुबुंले आबहावाफोर दङ बेजों लोगोसे दिनै बेजों लोगोसेनो ड्रेन नाला बायदिसिना बेफोरबो गोबां अखा हायोब्ला क'क्राझार जिल्लायाव बेफोर ड्रेन फोरनिफ्राय दैया बारा जानानै क'क्राझार जिल्लाखौ गोबां गाज्रि जेंनायाव खोख्लैयो मानो होनोब्ला क'क्राझार जिल्लाया दैबानानि बोथोराव गोबां गोबां जेंना जायो आरो गोबां बेरामाव गोग्लैयो बेफोर गाज्रि जेंनानिफ्राय अखा हानाय बोथोरावनो क'क्राझार जिल्लाया बेफोर गाज्रि जेंनायाव गोग्लैनानै बेमार आजाराव गोग्लैनो गोनां जायो दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो क'क्राझार जिल्लाया अखानि थाखायनो राहा गोयै जानानै जेंना जायो